पैह्ले जमाने अंग्रेज़े बड़ा राज कीते दा हा साढ़े भारत उप्पर ते साढ़े भारत दे लोकें ई बड़ा उनेंगी इ'यां मतलब कि इयां बड़ा थल्लें लाए दा हा ते ना उनें मतलब कोई ओह् करने दिंदे हे हां मतलब कि कोई कोई तरक्की नी करन दिंदे हे उनेंगी हर बेल्लै अपने थल्लै गै दबाइयै रखदे हे हां ते ओह्दे बाद किश लोकें आखेआ कि हून बड़ा होई गेआ ते हून असें अपने देश गी अज़ाद कराना कि उं'दे बिच्चा गै इक साढ़े महात्मा गांधी हे जिनें सारा देश अज़ाद कराया अवां आखदे हैन कि महात्मा गांधी ने अज़ाद कराया पर इं'दे पिच्छे बी बड़ा होर बड़े लोग न जिनें साढ़े देश गी अज़ाद कराया हा ते अवा नांऽ बड़ा महात्मा गांधी दा गै ऐ महात्मा गाधी ने साढ़े देश गी देश बिच्च दो हिस्से कराए हे इक पाकिस्तान होई गेआ ते इक साढ़ा भारत होई गेआ ते फ्ही ओह्दे बाद ओह् जेह्के स्हेई फ्रीडम फाइटर हे ओह् हे भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस दुए होर त्रिये लाला लाजपत राय इ'नें निक्की निक्की उमरी बिच्च गै अपनी जान देई उड़ी शहीद होई गे साढ़े भारत कोला